असांजे जूनागढ़ में मांगनाथ रोड करे वॾी बाज़ारि आहे अने हुन बाज़ारि में तव्हांखे जेकी बि वस्तु खपे उहा सभु तव्हांखे उते ई हिक ही हंधु वॾे मार्केट में मिली थी वञे जाम ॾाढो वॾो मार्केट आहे उते तव्हांखे कपिड़ो कपिड़ो घर जी कुझु सामग्री वग्री कुझु भी तव्हांखे जेको बि घर लाइ की पंहिंजे लाइ पर्सनल यूज़ लाइ की जेको बि तव्हांखे खपे थो उहो सभु तव्हांखे हिक ई हंधु मिली थो वञे अने उहो जेके रिटेलर शो रूम सभु खणी करे वेठां आहिनि उन्हनि जो ऑनलाइन यूज़ जे करे इलाही इफ़ेक्ट थो थिए धंधे में अने हिकु पासे त पंहिंजे बुज़ुर्गनि लाए इहो जाम सुठो आहे की भई जेकी उन्हनि खे वस्तु जेकी बि उन्हनि खे वस्तु खपे थी उहे ऑनलाइन घुराए था वठनि पर जेके रिटेलर शो रूम खणी वेठा आहिनि पंहिंजा वापारी भाउर आहिनि जेके जेकी एतिरी मूणी खणी करे हेतिरी मूणी पंहिंजे धंधनि में पंहिंजी दुकानुनि में विझी करे वेठा आहिनि उन्हनि खे ख़र्चु कढिणो आहे उन्हनि खे पंहिंजा बि रोज़गार धंधा हलाइणा आहिनि उन्हनि खे उन्हनि वटि उते जेके एम्पलॉय आहिनि जेके उन्हनि वटि उन्हनि सां भाउर जेके कमु करन था उन्हनि जो घर उन्हनि खे हलाइणो आहे त हिन धंधे में एतिरी मूणी खणी करे वे वियनि था हुन मूणी अने प्लस में जेके ख़ुर्च आहिनि जेके लाइट बिल जा ख़र्च आहिनि जेके घर जा ख़र्च आहिनि अॼुकल्ह बाइक्स आहिनि उन्हनि खे पेट्रोलनि जा ख़र्च आहिनि इहे ॾाढा जाम ख़र्च आहिनि त हू ख़र्चु हू वेपारी किथा कढनि त ऑनलाइन जो इहो इलाही हू थो थिए इलाही दिक़त थी थिए सभिनी वापारियुनि खे अने प्लस में ऑनलाइन जेके इन्हनि स्कीम नईं ॾियनि था त उहो कुझु त केर पंहिंजो नुक़सानु त कंदो ई कान केर बि वापारी पंहिंजो नुक़सानु न कंदो त ऑनलाइन वारा बि पंहिंजो नुक़सानु न था करनि उहो बि कुझु न कुझु करे हुन वस्तुअ में की इयं इयं मां कोन थो चवां की कुझु ख़ामी हूंदी पर कुझु त हुन में ख़ामी हुजी बि थी सघे कारण के हुननि खे बि नुक़सानु न पोसाएजंदो हूंदो कोई वापारी पंहिंजे घर जो नुक़सानु करे उहो माल न ॾींदो हूंदो एटले हुन में बि कुझु हूंदो त तव्हां पहिंजे सिं तव्हां सभिनी रिटेलर भाउर जेके मूणी एतिरी खणी वेठा आहिनि त तव्हां उन्हनि वटि बाज़ारि में वञो उन्हनि वटि ख़रीदी कयो उन्हनि खे अॻियां वधायो हुनजा धंधा रोज़गार हलायो